सगळ्यांच्या जिवितांत केन्ना ना केन्ना तरी आव्हानां येताच म्हज्या जिवितांत सगळ्यांत व्हडलें आव्हान म्हणचे कोविड नायन्टीन ते कोविड नायन्टीन दुयेंसाक लागून सगळें वयर जिवीत वयर सकयल जालें हांवें सगळीं प्रिकोशना घेवन मास्क घातलें सॅनिटायझ केलो कोविड वॅक्सीन घेवन कोविडाक हरयलो